साढ़ी डोगरी सानूं बौह्त अच्छी लैंग्वेज़ लगदी ऐ सानूं डोगरी बोलनी सानूं डोगरी दा इन्ना स्हेई कल्चर हून साढ़ी डोगरी दी बड़ा मतलब स्हेई लाईक बनाया गेआ ऐ डोगरी ते कन्नै कन्नै सानूं बड़ी बड़ी अच्छी लैंग्वेज़ मिली ऐ साढ़े घर साढ़े फैमली च हर इक घर बिच्च साढ़े जम्मू च डोगरी चलदी ऐ इस कारन जेह्ड़ियां नमियां लैंग्वेज़ां आवा दियां इंग्लिश होई गेई बगैरा बगैरा होई गेइयां एह्दा बज़ह् कन्नै केह् होआ दा के साढ़े घऱ बिच्च साढ़ी लैंग्वेज़ डोगरी जेह्ड़ी साढ़े घर दी लैंग्वेज़ ऐ जम्मू दी ओह् लैंग्वेज़ साढ़ी खराब होई गेई ऐ डोगरी भाशा साढ़े पराने पिच्छूं दा चलदी आ दी ऐ साढ़े पूर्वज होई गे साढ़े ताए चाचे होई गे साढ़े दादे दूदे होई गे ओह् लैंग्वेज़ साढ़ी चलदी आ दी ऐ डोगरी भाशा दे कन्नै असें अपने मतलब कोई बी साढ़े बजुर्ग लोग ऐ उं'दे कन्नै असें अच्छे तरीके कन्नै गल्ल करी सकदे आं डोगरी भाशा सानूं बौह्त अच्छी ऐ मतलब बौह्त अच्छी फील औंदी ऐ इक डोगरी दी बजह् कन्नै असेंगी हर इक तार्थ स्थान हर इक अपने मतलब कि जम्मू बिच्च इक दूए इक दूजे कन्नै राम कन्नै बंदा गल्ल करी सकदे ऐ डोगरी सानूं बौह्त अच्छी इक लैंग्वेज़ दिंदी ऐ बोलने दी डोगरी सानूं साढ़ी जिन्नी बी ऐ साढ़ी डोगरी लैंग्वेज़ साढ़ी फेवरट लैंग्वेज़ ऐ होर इस डोगरी भाशा बोलने कन्नै सानूं बड़ी फील प्राउड होंदा ऐ सानूं बौह्त प्राउड ऐ कि असी डोगरी लैंग्वेज़ अस यूज़ करने आं साढ़ी डोगरी लैंग्वेज़ बड़ी फेवरट लैंग्वेज़ हो गेई ऐ होर असें सानूं डोगरी दे रिलेटिड सारें गी जानकारी देनी चाहिदी कि साढ़ी डोगरी दा इतिहास केह् ऐ साढ़ी डोगरी लैंग्वेज़ दा इतिहास मतलब सारें गी पता लग्गना चाहिदा ऐ ते होर सारे जम्मू आहलें गी सानूं डोगरी बोलनी चाहिदी ऐ अच्छा डोगरी बोलनी चाहिदी सानूं जम्मू आहलें गी सारें गी जिन्ने बी हैन साढ़े जम्मू आह्ले साढ़े बच्चे ऐ जो बी ऐ जिन्ने बी ऐ घर बाह्र बच्चे ओह् सब हिन्दी जां इंग्लिश उप्पर जा दे ऐ एह् गल्ल बिलकुल गल्त कीती गेई ऐ जो बच्चे हिन्दी जां इंग्लिश यूज़ कर रेह् ऐ पर डोगरी क्यों छड्डनी ऐ साढ़े घर दी लैंग्वेज़ ऐ डोगरी डोगरी साढ़े घर दी लैंग्वेज़ ऐ होर सारें गी डोगरी भाशा यूज़ करनी चाहिदी ऐ इक डोगरी ही ऐ जो साढ़े बजुर्ग साढ़े अग्गें फैमली मैंबर भाशा यूज़ करदे न हून साढ़े इत्थै अडमिशनां जो बी होए स्कूल च उद्धर हिन्दी लैंग्वेज़ यूज़ कीती जा रेही ऐ पर डोगरी सवजैक्ट बी होना चाहिदा हर इक जगह् जिस कारन साढ़े अग्गें स्कूल बच्चे बी डोगरी सिक्खन ठीक ऐ फिर सानूं डोगरी लैंग्वेज ताई सानूं बौह्त साहित दिंदी ऐ होर सानूं बौह्त फील प्राउड होंदा ऐ असी डोगरी लैंग्वेज़ यूज़ करने आं इस कारन साढ़ी डोगरी लैंग्वेज़ साढ़ी इस कारण फेवरट होई ऐ